دہلی میں كاروباروں كو بہت اہم پریشانیاں در پیش ہوتی ہیں جیسے ٹریفک اور ٹرانسپورٹ كا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے دہلی كا ٹریفک بہت زیادہ لگتا ہے جس سے كاروباروں كے لیے سرگرمیوں میں دیری اور تكلیف كا سامنا كرنا پڑتا ہے اسی طرح سے ایک اہم پریشانی جو دہلی میں كاروباروں كو درپیش ہوتی ہیں ان میں طاقتیں اور مواد كی فراہمی كے مسائل ہیں دہلی میں بجلی اور پانی كی فراہمی كے مسائل بھی ہیں جو كاروباروں كے لیے اہم مسئلے ہیں اسی طرح سے محیطی تحفظ كے ضوابط ہیں حكومت كے محیطی تحفظ كے ضوابط اور پابندیوں كے بنا پر كچھ كارباریوں كو تبدیلیوں كا سامنا كرنا پڑتا ہے زیادہ مہنگائی ہے مہنگائی كے مسئلے میں دہلی میں كاروباری فعالیتوں كو متاثر كرتی ہے خصوصاً جب اس كے اثرات مستقیم طور پر مصنوعات كی قیمتوں پر جا كر پڑتے ہیں اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں كچھ پولیٹیكل انٹرفیرینس ہیں اس لیے ان كو نیتا اپنے ذریعے سے دھونس جماتے ہیں اور ان سے وصولی كرتے ہیں اور ان سے ناجائز پیسہ لے كر كے ان كی تجارت اور كاروبار كو بھی متاثر كرتے ہیں اسی طرح سے كسٹمر كو ڈیولپ كرنے میں بھی كافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس طرح یہ چند اہم پریشانیاں ہیں جو كاروباروں كو دربیش ہوتی ہیں دہلی میں